بھارتی میڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ کے خیال میں خبریں متعلقہ ہیں اور درست حقائق دکھاتی ہیں وہ کون سے مشہور اخبارات اور نیوز چینل ہیں جن سے آپ واقف ہیں بھارت میں کئی طرح کے میڈیا ہیں ڈیجیٹل میڈیا بھی ہیں پرنٹ میڈیا بھی ہیں اور ٹیلی ویزن میڈیا بھی ہیں ان سب میڈیا کا ان سب میڈیا کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ جو خاص طور سے ٹیلی ویزن میڈیا ہے وہ حقیقی خبریں کم اور متعلقہ خبریں کم چلاتی ہیں حقائق دکھاتی ہیں لیکن نہ کے برابر اور نیوز پیپرس یعنی جو پرنٹ میڈیا ہیں ان میں بھی حقائق آتی ہیں لیکن اندر کے پیجز میں اور بہت ساری چیزیں جو حقیقت میں سامنے آنا چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں آ پاتی ہیں اور وہ کون سے مشہور اخبارات اور نیوز چینل ہیں مشہور اخبارات اور نیوز چینل میں سے بہت سارے ہیں مشہور اخبار میں ہے انقلاب ہے سہارا ہے دا ملت ٹائمز ہے اور آپ کے سیاست ہے اعتماد ہے اسی طرح سے آگ ہے انگلش میں ٹائمس آف انڈیا ہے دا ہندو ہے اور ہندوستان ٹائمس ہے دا مرر ہے ٹیلی گراف ہے اور مشہور چینلز میں آپ کو بہت سارے ہیں این ڈی ٹی وی ہے آر بھارت ہے بھارت ورش ہے نیوز ٹوینٹی فور ہے نیوز ایٹین ہے آج تک انڈیا ٹوڈے اور بہت سارے نیوز چینل ہیں